देखा जाए तो हमारे गाँव के ही कुछ बच्चे नदी में तैर रहे थे जब मैंने देखा वह छोटे थे मगर इतना अच्छे से तैर रहे थे तो मेरे अन्दर का जो विचार था वह बदल गया और मैंने भी उसी नदी में सीखा और उन से ही सीखा और अच्छा स्टीमना लगाया पूरा एफ्फ़र्ट लगाया और मैंने जो मेरी क्या कहते हैं सहन शक्ति उसको बढ़ा कर फिर किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है अगर नदी में तैरते समय भी अब आब घबरा रहे हैं अगर हिम्मत आपके पास नहीं है तो डूब जाएँगे इसी लिए अपनी हिम्मत को बचाए रखना है और तैरना तैरते रहना है तैरते रहने से भी कोई भी लहर या तेज़ लहरें कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकती बस आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फीडेंस रखना है और वह जो तैरते रहना है